पुरानी पुराना जमानामे जब महिलाके मासिक धर्म आबैत रहय तऽ लोक नहि ओकरा पूजा पाठ करऽ दै रहय नहि खट्टा खाइ दै नहि किचनमे जाइ दै कोनो काम नहि करऽ दै आओर तऽ आओर जे ओ कपड़ाओ मासिक धर्मके दौरान यूज करैत रहय ओ कपड़ाके नहि दुबारा यूज करऽ दै फेर ओ पुराना जमानामे लोग पैड वैडके बारेमे नहि जानैत रहय तऽ ओसब कपड़ा यूज करैत रहय जैसँ इन्फेक्शन फैल जाइत रहय आओर ओ इन्फेक्शनके वजहसँ बहुत जादा प्रॉब्लम भए जाइत रहय लेडीजके आओर ओइ जमानामे लोग ई सबके ओते मानय नहि गाँवमे अभी बहुत सारा जादा एरिया एहन छै जेक जेतऽ अभी भी पैड वैडके यूज नहि करल जाइ छै तऽ ई गलत छै पैड जब बनि गेलय हइ तऽ पैडके यूज करना चाही पैडके यूज करलासँ हर इन्फेक्शनसँ बचल जाइ छै आओर टाइम टाइमपर हर तीन घण्टेपर चारि घण्टापर ओकरा चेन्ज कर लेना चाही जैसँ कोनो इन्फेक्शन नहि फैलऽ आओर प्लास्टिकके वला पैड यूज नहि करना चाही किएक कि प्लास्टिकवला पैड यूज करलासँ इन्फेक्शन भए जाइ छै इएह वजहसँ एहन पैड यूज करना चाही जे री यूजेबल हुए जे आसानीसँ गलि जाइ पानिमे मट्टीमे नहि तऽ ओइसँ कोनो बीमारी हुअए सकय छै